صحت کی دیکھ بھال کے وسائل جیسے کہ ڈاکٹرز ہائجونک ماحول بستر آکسیجن ادویات اور دیگر آلات کا مقامی سطح پر دستیاب ہونا کسی بھی علاقے کی صحت عامہ کے لیے بہت اہم ہے لیکن بد قسمتی سے چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں اکثر یہ وسائل ناکافی ہوتے ہیں جب مقامی سطح پر صحت کی سہولیات مکمل طور پر دستیاب نہیں ہوتی تو رہائشیوں کو بڑے شہروں یا قریبی کس قصبوں میں علاج کے لیے جانا پڑتا ہے اس طرح کی نقل و حرکت نہ صرف وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ مالی بوجھ بھی بڑھاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وسائل کی عدم دستیابی کے مسائل چھوٹے شہروں اور قصبوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کمی ایک عام مسئلہ ہے اکثر علاقوں میں ماہر ڈاکٹرز کی دا عدم دستیابی اور محدود ہسپتال کی سہولیات مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہے آکسیجن ویٹیزلےلیٹر اور سرجری کے آلات بھی بہت سے علاقوں میں نہیں ملتے جس کی وجہ سے سنگین حالات کے مریضوں کو فوری طور پر بڑے شہر کے ہسپتالوں میں بھیجنا پڑتا ہے صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کی تجاویز ڈاکٹرز اور عملے کی تعداد میں اضافہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تعینات کیا جاتا کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بہترین علاج مقامی سطح پر مل سکے حکومت کو ایسے علاقوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے خصوصی مراعات فراہم کرنی چاہیے آلات اور سہولیات میں اضافہ آکسیجن سلنڈرز وینٹیلےلیٹرز بستر اور سرجری کے آلات جیسی بنیادی سہولیات ہر ہسپتال میں موجود ہونی چاہیے اس کے لیے حکومت کو خصوصی فنڈز مہیا کرنے چاہیے تاکہ ہر ہسپتال جدید آلات سے لیس ہو ٹیلی میڈیسن کا فروغ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مریض دور دراز کے ماہرین سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے چھوٹے علاقوں میں علاج کی فراہم فراہمی ممکن ہو سکے گی اور لوگ فوری طور پر بڑی ہسپتالوں میں جانے کی ضرورت کے بغیر ابتدائی علاج حاصل کر سکیں گے عوامی آگاہی پروگرام صحت اور صفائی کے بارے میں عوامی آگاہی پروگرام چلائے جائے تاکہ لوگ بیماریوں کے بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر سے باخبر رہیں ان اقدامات سے صحت کی دیکھ بھال کے وسائل میں بہتری آئے گی اور مریضوں کو علاج کے لیے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا